हँ हँ हँ अभी तऽ मौसम नहि ठण्डे छै नहि गरमे छै मेडियममे छै

बरसात नहि छै बादल छायल रहै छै बादल छायल रहै छै बरसात अभी नहि छै लेकिन कटनी फटनी होय रहले हन चैल रहले हँ

ठंडी ठंडी तऽ चैलि गेलै हन आब गरमी आबि गेलै अब भादो भादो अयतै साबन भादो हँ भादोमे कते पानि रहै छै डूबल रहै छै सब ठंडी होइ छै ने आसिन सऽ शुरु होइ जाइ छै कातिक अघन पूस माघ माघ तक ठंडी रहै छै नहि नहि एने छओ महीना ठंडी नहि रहै छै हियाँ चारि महीना ठंडी सब बढिऑं रहै छै करै छै

बर्षा नहि एने बारिष होइ छै चारि महीना बारिष होइ छै चारि महिना ठंडी होइ छै चारि महीना गर्मी होइ छै हँ तीन महीना हँ

हँ ओ पानि नहि आबै छै ऊहै से ने गरमी होइ छै हमर तऽ हमर एहिजा सऽ रहै छै ठीके बढ़िऑं रहै छै हँ अभी मौसम ठीके छै अच्छा अयबै